हॅलो गुड इवनींग ट्रिप एडवायजर आं सांगात खंयच्यान उलयता ऑके कितें हॅल्प जाय आशिल्ली तुमकां बेक्री म्हटल्यार दोन आतां एक गीता बेक्री आनी एक काफे सँट्रल आसा तुमी वेज कांय नॉन वेज प्रिफर करतात दोनूय पणजेंतूच आसा आं लागीं लागीं धा पंदरा मिनटांची वाट ओके आतां तुमकां कॅक बी जाय जाल्यार दोनूय कडेन अवॅलेबल आसात गीता बेक्रिंतूय आसा आनी काफे सँट्रलांतूय बट काफे सँट्रलांत चड बरो मेळटा आनी सपोज जर तुमी बिस्कीट हय तुमकां बिस्कीट बी जाय जाल्यार ती तुमी गीता बेक्रींत घेवंक शकता तांचे कडेन वरायटी बिस्कीट आसा म्हणजे कोकनट बिस्कीट नाल्लाच्यो बिस्कीट आसता पळय त्यो

हय काफे सँट्रलांत ना काफे सँट्रलांत म्हणजे तुका मशरूम सामोसा पॅटीस आसता पळय ते काफे सँट्रलांतूच जाता आनी गीता बेक्रींत तुका गोड बन मेळटा ती तांची स्पॅशलिटी हय ती तुका म्हणजे ती टेस्ट तुका आनी खंय मेळचीना प्रायस दोनूय कडेन रिजनेबलूच आसा खंय हाय ना असो तुका अफोर्ड जाता तसोच आसा दोनूय कडेन प्रायस एक साडे चारांक बी गेल्यार जाता कित्याक ते गीता बेक्रीन जर वतले नी तूं बन्स घेवपाक कित्याक ते पाचांक ओलमोस्ट काबार जाता सो हांव तुका सांगता कितें जाणा पांचा पयलीं गेल्ले चड बरें काफे सँट्रल तू वचूंक शकता एक साडे चारांक चारांक बी चल कित्याक थंय बेगीन सोंपता सगळें हय हय हय हय हय हय हय ओके तुका आनी कितें हॅल्प बीन जाय जाल्यार म्हाका सांग

ओके ओके थँक्यू हय हय शुवर आनी मागीर तुमी म्हाका सांगात कशें कितें लागलें ते तुमका ओके बरें थँक्यू